नागेश करमली जे गोंयचे फ्रिडम फायटर आशिल्ले तांच्या कार्या बद्दल तुमी कितें उलोवंक सोदता आज श्री नागेश बाब करमली आमच्यांत ना एक करमनीश्ट राष्ट्रभक्त आनी कवीच्या मरणान एक पोखळी निर्माण जाल्या ताणी आमच्या स्वातंत्र्या खातीर जितलें कितें केलां तें आमी आयकिल्ले आसात तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा मात म्हाका पूण तांचें सामाजीक कार्या बद्दल उलोवपाचें आसा आकाशवाणीची नोकरी करून सुद्दां नागेशबाबान साहित्याची सेवा केली सरकारी बधंनाच्या चौकटेंत रावून सुद्दां ताणी कोंकणीची सेवा केली एकोणिशें सत्तरच्या दशकांत ताणी कितल्याश्यांच तरी तरणाट्यांक साहित्यीक जावपाक प्रोत्साहन दिलें हांव विद्यार्थी दशेंत आसतना म्हाकाय ताणी मार्गदर्शन दिल्लें स्वातंत्र्याचो वापर जबाबदारेन करप टिका करतना परीस्थीतीचें भान राखप हें ताणी आमकां शिकयलें कांय लेखक आनी कवी घेवन ताणी गोंयभर खूब कार्यक्रम सादर केल्ले हे कार्यक्रम कोंकणी चळवळीचे एक म्हत्वपूर्ण भाग जाले आज हातूंत त्या कितल्याश्यांच जाणांनी साहित्यीक मळा मळार पुरस्कार जोडल्यात तांकां साहित्य अकदेमीचे पुरस्कार सुद्दां मेळ्ळ्या ताणी आपली जीण कोंकणी भाशा तिचो विकास कोंकणी साहित्य आनी गझल ह्या काव्य प्रकाराक अर्पण केलें म्हणजेच अर्पीत केलें अश्या गोंयच्या महान सुपुत्राक म्हजें नमन